बिदिनो जोंहानि नखराव सोरबा बायदिया गथ' गथाय लोमजायोबा बिहाजों लोमजायोबा फिसाला लोमजायोबा ओइ डाॅक्टरफोरनिखौनो लायसाबनानै जानानै इदिनो हामो आरो अबेनि लायो होनबा अबे डाॅक्टरनि लायो होनबा ओइ असुक डाॅक्टर सिमला सकआव बिनिनो गोजा लायनानै जोंहा बिदिनो दौफैयो बिदिनो खर' साबाबो बिनिनो लायो फार्मसि डाॅक्टर असुक नाम र' इनिफ्राय बांसिन लानानै बरमन दङ बरमनिफ्राय लाया असुक नामा बिनिफ्राय लाङो लायनानै जोंहा नखराव हामजोबो आरो नै मोया दाख्लैसो गुजुनाय जादों बे पेरासिटामुल लायनानै दिदिसो एसे गुजुगाबाय जों गथ'फोराबो गुजुनाय जासावदों नखरैनो गुजुजाबदों गुजुजोबदों एखायोनो गंसे गंसे गंसे बथल लाबोनानै दोनखो दोनफैजोबखादों जोंना नखरावनो बिदिनो हामनाय बायदि मोन्नानै दा दंथ'यो आरो गुजुना फैसावदों बोथोरानो एनो अखा गैया मा गैया गैयाबाबो दिनै गिहिरजोंनो गगाफ्रा साफिबाय दं आरो बेफोर मुलिखौनो खास्रा खुस्रा लायनानै जागासिनो दङ जोंहा अजा बेजा नागिरफेरा गोजान गोजान बेलेकआव थांफेरा थांनायबो मानसि गैया दिनै बिहाजोफोराबो गथ' साथाम साथाम बेखायोनो गारनो हाथ'आखै खाथियावनो लायो जायो बिबदिनो हामसाबनानै थायो इमान गोसायै बेमार जाथ'आखै जनायालाय ओरै थाङा थाफ्ला लोमजायो ब'बा उदै साब्रबो अबा खर' साब्रबो मादो हामो होनबा नाखौ खोथाबाय लाबोबाय दौफैबाय बिदिनो हामनानै थायो आरो जोंहानि नखराव मालायाबा अबे डाॅक्टरनि लायो जों मिथिया रावनावबो सोंलाया जोङो हलाया नखराव नांनाय खिनिखौ लायबाय मादों हामदों मादों हामा एफोरखौ लायनानै जाहोनानै थायो